ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں کئی ایک کتابیں پڑھی ہیں جن میں القصص العربیۃ شامل ہے جو عربی کی ایک کتاب ہے اسی طرح سے کلیلہ دمنہ ایک مشہور کتاب ہے اسے بھی میں نے پڑھا ہے اسی طرح سے شیخ منفلوطی کی ایک کتاب ہے عربک میں میں نے اسے پڑھا ہے اسی طرح سے پرشین زبان میں ایک کتاب ہے قصہ ہائے خوب برائے قصہ ہائے بچہ ہا اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا ہے اور بھی دیگر کتابوں کو میں نے اپنی مادری زبان کے علاوہ میں پڑھا ہے جیسے میں نے انگلش کی ناولس کو پڑھا ہے گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس اسی طرح سے انگلش کی ایک ناول ہے گڈ رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ اسی طرح سے انگلش کی ایک ناول ہے چیتن بھگت کی ٹو ٹو اسٹیٹس ہاف گرل فرینڈ اور بھی ان کی ناولس ہیں میں نے ان کو پڑھا ہے تو ان کا جو میرا تجربہ رہا ہے کافی اچھا رہا ہے لوگوں نے بہت اچھا لکھا ہے اسی طرح سے میں اپنی مادری زبان میں جن کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگوں کو مشورہ دوں گا ان میں ایک کتاب ہے اگر اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا ہو تو الرحیق المختوم پڑھنی چاہیے ختم نبوت پڑھنی چاہیے اسی طرح سے ہمیں جو ہے ناولس میں اگر کتابیں پڑھنی ہوں تو ہمیں جو ہے ابن صفی کی ناولس کو تمام ناولس کو پڑھنا چاہیے سکرال کی جنگ پر اسرار کنواں اس طرح سے اور بھی جو ان کی بہت ساری ناول کی قسطیں ہیں عمران قسطیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے